आंनि उन्दै समाव गेलेनायानो गोबां रोखोमनि गेलेयोमोन जोङो बेनि गेजेराव आङो जिखुनु मोनसेखौ खिन्थानोसै बेनो जाहैबाय जोंनियाव मानि खै गेलेनाय दंमोन आरो ना आमफ्राय बेखौहाय जोङो मानि मोननै बाहागो रानोमोन खावसेथिं मोनसे बाहागो आरो खावसेथिं मोनसे बाहागो थायोमोन जों आमफ्राय बेवहाय मानि मोननै फारथि जायोमोन आरो आमफ्राय बे मोननै फारथि जानायाव मोनसे फारथिया जोंना सिङाव थायोमोन आमफ्राय मोनसे फारथिया माने बायह्रायाव थायोमोन आमफ्राय बेनिफ्राइ बे मोनसे फारथिया सिङाव थानायाव ओरैनि सिदा सिदा माने सासे बिमा होननाय जोङो दोनोमोन आरो आमफ्राय दा जोङो बिनिफ्राय बै मोनसे जाय फारथिया बायह्रायाव थादों जोङो बेखौ खै होननानै माने हां लायालासेनो होसोनांगौमोन आरो जुदि होसोनानै नोङो दांनो हायोब्ला बै दांजानाय मानसियाहाय थैयोमोन आरो बेनि उनावहाय जों लास्थ आव गेलेखांनानै जुदि मानसिया थैजोबोब्ला बे मोनसे फारथिनि मानसिया जुदि थैजोबोब्ला बिमाया माने खारनानै बे फारथिनि न 'आव हाबनानै थाफैनांगौमोन आरो बेबादिखौनो जोङो मानि खै होननानै गेलेयोमोन